भारत और अदर देश के हिसाब से भारत का जो कल्चर कृषि विभाग है वो सब से अलग है क्योंकि भारत में अदर देशों की तुलना में भारत में पुरानी परंपरागत से खेती की जाती है और यहाँ पर पुरानी ही परंपरा से खेती किया जैसे यहाँ नहरों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो बीज और बिया जो है पुराने ही परंपरागत के अनुसार किया जाता है और यहाँ पर अदर देशों के हिसाब से कृषि में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है और यहाँ पर पुरानी परंपरा विधी से ही खेती की जाती है यहाँ पुराने क़िस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर खेत जोताई के लिए बहुत अच्छा साधनों का विकास नहीं हुआ है जैसे यहाँ पर बड़े से बड़े पैमाने पर वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाता है पुरानी परंपरा के अनुसार ही खेती की जाती है और यहाँ पर सिंचाई के लिए पुराने नहर का और तलाबों का प्रयोग किया जाता है इस लिए अदर देश के तुलना में भारत की जो कृषि है सब से अलग है और यहाँ की जो यहाँ की अदर देश की तुलना में यहाँ पर सब से अलग खेती की जाती है